السلام علیکم جی مجھے فوٹو کھچوانا تھا

جی جی آج ہی ارجنٹ چاہیے پاسپورٹ سائز کا مجھے چار چاہیے مجھے آج ہی ارجنٹ چاہیے جی تو اس کا کیا فی لگے گا پھر کیا اس کا فی لگے گا ہاں اچھا لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں ہمارے یہاں تو ساٹھ میں ہی ہو جاتا ہے چار فوٹو نہیں یہاں کا اچھا ہی فوٹو ہوتا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی بول رہے تھے اتنا دام نہیں چلے گا کچھ کم کیجیے ہاں تو ہر جگہ کا فوٹو اچھا ہی ہوتا ہے اب اتنا بولیں گے تو آپ کیسے فوٹو کھچوائیں گے ہاں اچھا ٹھیک ہے میرے پاس موبائل میں کلک کیا ہوا فوٹو ہے میں وہ بھیج دوں گی تو کم پیسہ لگے گا اچھا نا تو تو مجھے ابھی تو نہیں آ سکتی میں بٹ مجھے ایک دو گھنٹہ بعد چاہیے فوٹو آپ شاپ پہ مل جائیں گے نا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے تو میں بارہ بجے شاپ پر آ کے تب میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے شکریہ